पूरे इतिहास में हिंदी भाषा और दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा क्योंकि सोलह शताब्दी में सोलहवीं शताब्दी में अंग्रेज़ आए वो अपना अंग्रेज़ी देकर चले गए तो धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दिए हैं फिर सत्रहवीं शताब्दी में भारत मुग़ल आए वो अपनी उर्दू भाषा देकर चले गए फिर यहाँ पे उर्दू बोलने लगे ऐसे ऐसे हमारी हिंदी भाषा हिंदी भाषा का प्रचार कम हो गया हिंदी भाषा का प्रचार कम हो गया और धीरे धीरे लोग अंग्रेज़ी बोलना सीख गए हैं और